माराज इयां रुट्टी बनाना ते बड़ा आसान ऐ हर रैसिपी बड़ी इज़ी होंदी ऐ हैनी तुस दाल चौल बनाओ बड़े इज़ी तरीके कन्ने बनी जंदे तुस होर किश चीज़ बनाओ बड़ी शैल तरीके कन्नै बनी जंदी डोगरी पकवान तुस बनाओ बड़े शैल तरीके कन्नै बनी जंदे ते बब्बरू तुस बनाओ बड़े शैल बनी जंदे ध्यूर तुस बनाओ बड़े शैल बनी जंदे हर चीज गी मतलव है ते आसान नी ऐ ठीक ऐ इक बारी सिखगे तुस ता बनी जंदा हैना मिगी जेह्ड़ा डिफिकल्ट लग्गेआ रैसिपी जेह्ड़ी केह् दिक्कतां आईयां ओह् न गुलाब जामुन ते गुलाब जामुन में जिसलै बनान लगा फर्स्ट टाईम उस टाईम ते मिगी नी आंदा हा में कोई ओह् नी ऐं बड़ी शैल रोटियां बनाने आह्ला पर इयां मिगी नीं आंदे रुट्टी इन्नी बनाने पर इयां थोह्ड़ी माड़ी मोटी आई जंदी ह़ाब्बी ऐ मेरी एह् बी इक ते रोट्टी जिसलै में गुलाब जामुन बनान लगा ते बड़े तरीके कन्नैं में यूटयूव पर रैसिपीस दिक्खियां केई सूजी दे बना दे केंई आटे दे बना दे केंई ब्रैड होंदी ओह्दी बना दे हे में हर इक तरीके कन्नै ट्राई कीता पर इक जेह्ड़ी ओह्दा कोआंटटी होंदी ओह् मिगी पाने नी आई शायद इस करी जिसलै में आटे दे बनाए ओह् बॉल जेह्ड़ा इयां पत्थर जन होईये ओह् में चासनी च डबोए ते बिल्कुल शैल नी बने बेकार टेस्ट हा और ओह् साफ्ट ते बिल्कुल नी होए दूई बारी में बनाए कोशिश कीती हार नी मन्नी कोशिश कीती दुई बारी में बनाए ब्रैड दे बनाए ब्रैड दे जिसलै बनाए ओह् मतलव इयां थोह्ड़े टेस्ट दा बने पर ओह् जादा मतलव उंदे च ना थोह्ड़ा जेह्ड़ा गुलाब जामुन दा टेस्ट आना चाही दा ना ओह् घट्ट गै आया कन्नै मेरे फेबरट न गुलाब जामुन ते में हार नी मननी ही में उनें बनाईयै गै छड्डना हा इक बार मन च ठान लेआ बनाना ते बनाना ई ऐ फ्ही तीजी बारी में रैसिपी दिक्खी अच्छी तरां दिक्खी कोआंटटी कियां पानी किस तरीके दी पानी कियां बनाना फेस दा फ्लेम कनेहा रक्खना ऐ हैना ओह् चीज माईने रक्खदियां ते ओह् चीजां गी में ध्यान नी दित्ता हा फ्ही जिसलै थर्ड़ टाईम सूजी दे बनाए ना जिस टाईम में सूजी दे बनाए ते फिर ओह् मिगी मेरे कोला शैल बने बड़े सोआद बने में अपने घर बी दस्से सारें गी खोआए पिआए बड़ा गै शैल लग्गेआ ओह्दा

ओह् बराबर रक्खना पौना तां जाईयै मेरी ओह् चीज बननियां न फिर में उसी तरीके कन्नै उनें चीजें गी बनाने उस तरीके कन्नै ब्रैड ते कन्नै आटे च ते ओह् बड़ै गै शैल तरीके कन्नै बनिये ते मेरी जिंदगी च डिफिक्लट जेह्ड़ी रैसिपी ही ओह् गुलाब जामुन दी गै रेही गुलाब जामुन मिगी टेस्ट मेरा फेवरट ऐ मिगी बड़े शैल ओह् लगदे नां में ओह् बनाया बाकी मिगी रुट्टी बनाने आंदी ऐ शैल तरीके कन्नै आंदी ऐ ते बस